بہار ہمارے ہندوستان کا ایک بہت ہی اہم صوبہ ہے صوبہ ہے اور بہار کے لوگ بہت ہی محنتی ہوتے ہیں بہار میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے ادھیکاری بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں اور بہار کے لوگ اکثر کسان کسانی کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں بہار میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دوسرے صوبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں دوسرے صوبہ میں جا کر کے اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں بہار میں طرح طرح کے لوگ ہیں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں آپس میں محبت سے رہتے ہیں بہار کے لوگ بہار کی سرکار بھی بہت اچھی ہے ہم بہار کے لوگوں کے لیے وہ مدد کرتی ہے اور بہار ایک اچھا اور بہترین صوبہ ہے